पर्वरी न्ही गोवा सिटी स्केन सँटर आसा पळय त्या हातूंत ह्यो सगळ्यो सुविधा आसा एक्स्रे सिटी स्केन आनी एम आर आय स्केन करपा खातीर सगलीं साधनां उपलब्द आसात तशेंच हांगां म्हापशां आजिलो हाॅस्पिटल आसा गोवर्मेंटचें तेतुनूय हीं सगलीं साधनां आसात आनी आजुनूय जर हें जाय किदें प्रगत हें जाय जाल्यार गोवा मेडिकल काॅलेज बांबोळे आसा न्ही थंय सगळीं ही साधनां उपलब्द आसात